میں ریاستِ اُتر پردیش سے وابستہ ہوں اور اگر بات کہ جائے یہاں پر اثردار اور بڑے مذہبی رہنماؤں کی تو اگر ہندو دھرم کی بات کہ جائے تو اُن میں جو سب سے اثردار مذہبی رہنما جو ایک سیاست داں بھی ہیں وہ ہیں ہوگی آدتیہ ناتھ وہ چوں کہ اُتر پردیش کے وزیرِ اعلی بھی ہیں اور ایک گورکھپور میں ایک مندر ہے وہاں کے وہ محنت بھی ہیں تو ہندؤں میں سب سے بڑے مانے جاتے ہیں اور اگر بات کی جائے مسلمانوں میں تو مسلمانوں میں سب سے بڑے جو مولانا ہیں وہ ہیں مولانا رشید فرنگی محلی اور اُس کے علاوہ مولانا توقیر رضا مولانا قلبِ صادق اور اُس کے علاوہ ہیں محمود مدنی ارشد مدنی یہ سب اثردار اور بڑے مذہبی رہنما مانے جاتے ہیں اُتر پردیش کی